میں ساتویں جماعت کی ادبی کتاب سے مطمئن نہیں ہوں کتاب میں چند مضامین بے حد پرانے اور بور لگتے ہیں زیادہ تر کہانیاں طلبا کی عمر اور دلچسپیوں سے مطابق نہیں رہتیں الفاظ بھی کچھ جگہوں پر اتنے سخت ہیں کی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے استاد کی مدد کے بغیر ان مضامین کو پڑھنا اور سمجھنا دشوار ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے بجائے بچہ بور ہو جاتا ہے ادب کا مقصد دلچسپی پیدا کرنا ہوتا ہے لیکن اس کتاب میں وہ بات نہیں ہے مدرسہ مدرسے کو چاہیے کہ ایسی کتاب چنیں جو عصری سوچ آسان الفاظ اور دلچسپ کہانیوں پر مبنی ہو